हँ हमरा पालतु जानवर नीक लागैत अछि आओर एहिमे जे छै पालतु जानवरमे गाय बकरी आ कुत्ता बहुत नीक लागै छैक आओर कुत्ता जे छैक मतलब ओ कोनो भी घटना होइ सऽ पहिले कानय लागै छैक आओर कुछ बढ़िऑं सऽ अपन घर के परिवार के कहय लागै छै भूकि भूकि कऽ तऽ अपन ओहि मुसीबत के समाधान करय के लेल घरक परिवार जाइत छैक आओर एहिमे अपन जे बिल्ली रहै छै ओ तऽ दूध सबऽ पी लै छै कुत्ता मे बहुत पोसय के लेल लोग शुभ मानल गेलै हे आओर कुत्ता बहुत वफादार होइ छैक जेना कत्तौ घटना होइ छै तऽ ओ अपन सब के पता करि दै छै कि एतय ई घटना भेल है आओर कोनो कत्तौ कुछौ भय जाइ छै तऽ ओहि मे हेल्प करै छै आओर सब पर घर के पहरा करै छै जेना कत्तौ कुछौ भय गेलै घर मे कोई चोर आबि गेलै ओकरा भगबे के लेल कुत्ता बहुत हेल्प करै छैक तऽ कुत्ता सऽ इएह लाभ होइत अछि छ